म्हाका वेल्थ आवट ऑफ वेस्ट कोरपा खूब लायक लायक बोटल पोन्न्यो वस्तू एशें कोन्न नीव कोरपा लायक ओल्ड इज गोल्ड एशें लायक एशे को बॉटल बीन फांताच्यो वो एशे कोन सॅवेन अपाच्यो धाकट्यो ट्वेंटिया बॉटल बीन आहल्या ती कट कोन्न एशें कोन्न गार्डनिंगा बासून यूज कोता नाजाल्यार भितोर बासून यूज कोता लायक कांय फेब्रीकागे बसून लायक फेब्रीक बसून कट केलो बारीक बारीक आहाय तेजे क्विल्टींग केलो आहा आनी भायर एशेको बोरे फातोर बी मेवताय तेजे फेब्रीक पेंटींग कोन्न भितर एशे कोन्न भितर म्हुगे रुमा बोरें सोजोयलां बीन एशें कोन्न आनी हेजें एग्स एग्सा कोट्टें बी आसताय तेजें तेजें बसून हांयें तेजें पेंटींग एशें कोन झाडां एशें कोन्न लायलो आहाय मागीर ड्राय रोजीस बीन आसताय वो आनी खोंयची तेका ड्राय कोन्न मागी हांयें एशें कोन्न बीन तेजे कार्ड्स एशें केलो आहाय तेजेर मागीर कॉटन एशेंको कॉटन बीन आहा न्हू कापूस सो तेजें एशें कोन्न म्हुगे रुमा एशें कोन्न लायक क्वावड्स एशे केलो आसा तेका एशें को लायटी बीन बसोवन एशें कोन थंडरींग क्वाव्ड एशें केल्याय आनी एशें कोन्न पिस्ता बीन कितें पिस्ता बीन कोल्लां आसल्याय ती दोत्ता हांव एशेको कितेंय डिजायन बीन कोरपा आनी ते व्हॉल आर्ट एशें जाता न्हू व्हॉल एशें फ्रेम कोरोप बीन ते तेशें कोन्न आनी आनी एशेंको जायते बशेन केलो आहाय आनी एशेको म्हाका कोरपा खूब लायक सो हांयें करून दुसऱ्या विकल्यांय बसून आनी शिव शिंवण भितोर बसून हांयें शिंवता तें लुगटां कट केलो उडयतात ती तेजे बसून हांयें एशेंको फ्लावर्स बीन केलो आहाय रिबन्सा फ्लावर केलो आहाय आनी अशें कोन्न जायते भशेन डिजायन एशें कोन्न मॅट्स बॅट्स केलो आहाय एशें कोन